جی ہاں میرے لیے میرے والد میرے رول ماڈل ہیں انہوں نے ہمیشہ ایمانداری محنت اور صبر کا درس دیا ہے ان کی ایمانداری ان کی محنت ان کی سچائی میرے لیے ہمیشہ بہت اہم ہوا ہے میرے والد ہی میری آنکھوں کے سرمایہ ہیں میری ہر چیز ان کے ذریعے ہے ان کی زندگی کی تجربات اور کام کے لیے سنجیدگی نے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھانے کی ترغیب دی ہے ان کے ذریعے آج میں جس مقام پہ ہوں وہ مقام میرے لیے بہت بڑی ہے ان کی رہنمائی نے مجھے ہر مشکل وقت میں حوصلہ دیا مجھے سنبھالا مجھے ایک ایسی مقام پر لا کھڑا کیا جہاں میں آج انڈپینڈنٹ ایک گرل کے نام پہ ثابت ہو چکی ہوں ان کے حوصلے جو انہوں نے مجھے دیا اور میں نے ان سے سیکھا یہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے ان کی دی گئی جتنی بھی چیزیں ہے ان کی ایمانداریاں ان کی محنت ان کی ان کی محبت یہ سب آج میری زندگی کے لیے بہت ہی خوشگوار بن چکی ہے یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اور جن کے ذریعے میں متاثر ہوں ان کے ہر ایک ادا پہ جو میرے رویے میرے سوچ اور کام کرنے کے انداز کو بہت اثر ڈالتے ہیں یہ میرے لیے بہت ہی بہترین رول ماڈل ہے جو میرے ہر ایک کام سے متاثر ہے